हांवे एक कुर्ता ऑर्डर केल्लो ऑनलायन आनीक ऑनलायन ऑर्डर करप म्हळ्यार सदां एक भिरांत उरता की तेंगे सद्दां कितें फोटू एक दाखोवप आसता आनी तुमकां प्रोडक्ट पावता दुसरोच पूण एक कुर्ता पळयलो आनी तेजें प्रायस बरें आशिल्लें ओके घेवया म्हणलें आनी तेजे सकयल बरयल्लें की रिटर्न करूंक शकतात बरें ना जाल्यार सो हायेंन म्हणलें पळोवया एक फावटी घेवन पळोवया आनी नाका जाल्यार मागीर रिटर्न करूंक मेळटा न्ही पूण प्रोडक्ट एकदम बोरो आसा कुर्ता बेश्ट आसा आनी बेश्ट म्हणल्यार तीन दिसां ऑर्डर करून तीन दिसां भितर म्हाका म्हागे प्रोडक्ट पावलो आनीक फास्ट डिल्हिवरी केली बेगीन तेमी पावयलो म्हण खूश आसा आनी कपडोय बोरो आसा क्लोलिटी बरी आसा तेजी एकदम बरी काॅलिटिचें आनी जशें फोटवार आसा तशेंच आसा एक एक पावटी फोटवार एक उरता आनी मेळटा एकलें तशें करूंक ना हो बेश्ट आसा आनीक हायेन मिडीयम सायज ऑर्डर केल्ली म्हाजे खातीर पर्फेक्ट सायज आसा सारकी बरी आसा आनीक हांव खरेंच म्हाका विश्वास नाशिल्लो की बरें येता म्हण चितिल्लें की रिटर्न करता पूण आता हांव चित्ता की आनीक एक दोन चार ऑर्डर करचें किंवां म्हाका एक्सपिरियन्स बरो मेळ्ळो म्हूण सो हांव चित्तां आनी म्हाजे फ्रेंड्साकूय हांव सांगपाक चित्तां की ह्या सायटी वयल्यान ऑर्डर करा म्हण कित्याक तेंगें बरें मेळटा म्हण आनी बेगीनूय मेळटा म्हणटकूर जाय तेन्ना बेगीन मेळपाक शकता तेका लागून सो हांव खरें खुश आसा की काॅलिटी बरी आसा तेगे फिटिंग आसा बरें आनीक मटेरियल बरें आसा आनी पयशे कमी सो आनी कितें जायी सो थँक्यू